हैलो हा भईया किथे पहुता आहियो अछा संत बिल्डिंग ते पहुता आहियो घरु नथो मिलेव मां उहो ई चवां एॾी देरि खां अञा आयां न आहियो सामान खणी अछा ॿुधो संत बिल्डिंग ते पहुता आहियो न त संत बिल्डिंग ते साम्हूं हिकु डोली नास्ते वारो ॾिसणु आहियव उते सिधो सिधो हली अचो साम्हूं कंवर राम चॉक अथव कंवर राम जो वॾो पुतिलो अथव उते पुतिले ते बीहंदा न हुतां खॿे पासे अंदरि ॻिटीअ में हली अचो उहा ॻिटी सॼी पार कंदव न त तव्हांखे मिलंदव कपिलेश्वर महादेव जो मंदरु ठीकु आहे उन महादेव मंदर जे साम्हूं हीरा स्टोर वारो अथव ऐं हिकदमि हुन जे साम्हूं खियानी निवास अथव उन खि खियानी निवास ते पहुचो उन जे लॻो लॻ मुंहिंजी बिल्डिंग अथव मुंहिंजी बिल्डिंग ॿिए माड़े ते मां रहंदी आहियां ॿ सौ टे फ्लैट में ठीकु आहे भईया पहुची वञो था न न सम्झ में अचेव त वरी फोन कजो ठीकु आहे